रांदि खेॾणु सां शरीर में फुर्ती ईंदी आहे ऐं दिमाग़ु बि शांति रहंदो आहे रांदि हमेशा खेॾिजे उन सां मन बि प्रसन्न रहंदो आहे माण्हू ग़लति न सोचींदो आहे हमेशा मनु ख़ुशि रहंदो आहे माण्हुनि जी सिहत सुठी रहंदी आहे जेको खाइबो आहे उहो हज़मु थींदो आहे ताक़त ईंदी आहे थकावट में निंड सुठी ईंदी आहे खाधो हज़मु थींदो आहे दवा गोरीयुनि जी ज़रूरत न थींदी आहे माण्हू बरिसात में घर में वही करे बि शतरंज खेॾींदा आहिनि उन सां को कोबि फ़ैसिलो खणणु में हुशियारु थी वेंदा आहिनि ॿी बि घणई योगदान आहिनि रांदि खेॾण जा